ہیلو میم گڈ مارننگ میں میں پایل بات کر رہی ہوں اِشیتا کی میم آپ کو یہ انفارم کرنا تھا کہ فیملی ٹور جا رہا ہے ہم لوگ کا ون ویک بعد تو مجھے فور ڈے کی لیو چاہیے ہم لوگ سب جا رہے ہیں تو اُس کو لیو آ کے جانا ہے یس میم میم پرابلم تو ہے لیکن اب جانا ہے فیملی ٹور ہے تو اُس کو کسی پہ چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتی گھر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا میں کیسے اُس کو چھوڑوں یس میم میم میں انڈراسٹینڈ ہوں آپ کی بات سے لیکن مجھے فور ڈیز کی لیو چاہیے بس آپ دے دیجئے یس میم یس میم میم آپ کے یہاں کوئی آن لائن فیسیلٹی ہے جیسے میں وہاں جا کر آن لائن سے کلاس اٹینڈ کرا دوں ایسا کوئی

میم کوئی کچھ بتائیے میں کیا کروں ہاں اُس کا لاس تو ہوگا اِس کی تو ہے مجھے فِکر بٹ میں اُس کی کسی پہ چھوڑ نہیں سکتی کوئی نیبر بھی نہیں ہے میں جہاں پہ اُسے چھوڑ دوں میں چھوڑ کے جا نہیں پاؤں گی اور فیملی ٹور ہے آپ سمجھتی ہیں نا ساتھ جانا بھی ضروری ہے میم چلئے وہ کور کر لے گی بس آپ اُس کی لیو کنفرم کر دیجئے اُس کو چار دِن کی چُھٹی دے دیجئے اُس کے بعد میں اُسے سمجھا دوں گی نہیں میم وہ آج پھر نہیں ہوگا کبھی بس یہی ہم لوگ ٹور پلان کر چکے تھے اور ایگزام کی ڈیٹ آ گئی ایسی امیڈیئٹلی تو کچھ پتا ہی نہیں تھا اِسی میں تھوڑا پرابلم ہو گئی یس میم یس میم جی میں اُس کو ٹیوٹر لگا دوں گی ٹیوٹر لگا دوں گی وہ آگے اچھا پرفام کرے گی اِنشاء اللہ تو آپ اُس کی لیو کلیئر کر کنفرم کر دیجئے ایکچولی میم میں اُسے پورا پورا پیٹرنس اُس کا اُس کا میں بیگ لے کے جاؤں گی اُس کو پورا وہاں پہ بھی پڑھاؤں گی آپ تھینک یو آپ کا لیو دینے کا